हमरा बिहार राज्यमे मैथिली भाषाके बहुत ही कम प्रयोग करल जाइ छै काहेकि ई बहुत पुरान भाषा हो गेल छै एकरा देश विदेशमे भी कोइ न जानै छै कि मैथिली कोनो भाषा छै हम लोग चाहे छियै कि एहिके शिक्षा मन्त्रीके भी कुछ सोचैके चाही कि एहि भाषाके हम लोग जादासँ जादा यूज करु काहेकि हमर सभके पुरान संस्कृति बा आओर अपन संस्कृतिके लोकके कभी न भूलैके चाही हम सभ इहै चाहे छियै कि ई भाषाके लोक जादेसँ जादे यूज करै छै